मैथिली कोइ मामूली भाषा ना हइ ई एक प्रान्त वता भाषा है एकर पाचन शक्ति अदभुत हइ मगहीके नबे प्रतिशत शब्दके पचि गेलै हइ आओर सन्थालीके सैकड़ो शब्द अपन सुविधाके अनुसार मैथिली लेललके हइ मैथिली एक मात्र बिहारी भाषा हइ जेकर अपन लिपी हइ जिसे जेकरा तिरुहता कहल जा हइ आओर एक मजबूत साहित्यिकी इतिहास हइ मैथिलीके सबसँ शुरूआती आओर सबसँ प्रसिद्ध लेखकमेसँ एक विद्यापति जे पन्द्रह शताब्दीके रहथिन जे अपन प्रेम आओर भक्तिके गीत गीत लऽ जानल रहथिन मिथिला लिपी अथवा मिथिला अक्षरके प्रयोग लोक भारतके उत्तर बिहार एवम नेपालके तराइ क्षेत्रके मैथिली भाषाके लिखए खातिर करए रहथिन एकरा मैथिली लिपी वैदेही लिपी आओर तिरुहता भी कहल जा हइ ई लिपीके प्राचीनतम नमूना दरभङ्गा जिलाके कुशेश्वर स्थानके निकट तिलहेश्वर स्थानके शिव मन्दिरमे होल रहए मैथिली भाषा सबसँ पहिला प्रमाण रामायणमे मिलले रहए ई त्रेता युगमे मिथिला नरेश राजा जनकके राजभाषा हइ मैथिली इतिहासके प्राचीनतम भाषामेसँ एक मानल जा हइ सात सए इस्वीके आस पास एकर रचना होले रहए